अळसाणें आमचे चारशी रुपया कळें कोत मेऱ्यो मिरसांगो मिरसांगाचो रेट मात चड आसा आठशीं रुपया मिरसांगो आठ रुपया किलो मागीर तेफळां सोलां आगळां आगळ आनी चोवळ्यो आनी लांबेल्यो मिसांगो कश्मीरी

सजन्याचो रेट आसा चारशी रुपया कशमेऱ्यो आ आगळ तिनशी रुपया एक बाटली आगळाची आनी सोलां पांचशी रुपया सोलां पांचशी रुपया आनी तेफळां दोनशी रुपया आनी हां दिता दिता तुका रेट कोण पडटा तो पळय पचमिऱ्यांचो रेट आसा चड मिरसांगेचो रेट आसा चड किरें मिरसांगो

आं आनी कोथमीर कथमिराचे धा रुपया हांव कमी करता चड कमी करतना आगळ्या ना आगळाची बी कमी करिना ते म्हारग न्हू ते मेळा बी ना चड केन्ना जाय तुका

तुका मेन खंयचो जाय तुका पयलीं रोग खंयचो जाय तुका अडसाणे जाय काय सोला जाय काय मिरसांगो जाय आं आं

आनी कोथमिऱ्यो

आं आं बरें बरें